नमस्ते मैडम हमको साइकल खरीदना है आपके यहाँ से कौन कौन सी साइकल है कौन कौन सी कम्पनी की रेंजर है हर्कुलिस की है एटलस की अच्छा कितने कितने की हैं बच्चो वाली साइकल है है उसमें टायर टायर कौन कौन सा लगा हुआ है रालको का ही है कि और किसी कम्पनी का है रालको रालको ऐ के बाद क्योंकि रालको का सबसे बढ़िया टायर होता है वह घिस जाता है लेकिन पंचर नहीं होता है छोटे बच्चों वाली साइकल देखना है हमको उसका कितना पइसा है हमको तीन हज़ार पैंतीस सौ हँ पैसे का थोड़ा दिक्कत है इसीलिए तीन हज़ार पैंतीस सौ तक चाहिए नहीं तो महँगी फिर भी कितने की अरे क्या मैडम मछली शहर में तो हमारे यहाँ सस्ती मिलती है मछली शहर हम उस दिन गए थे पूछे थे तो वहाँ पर साढ़े चार हज़ार की बता रहे थे साढ़े चार हज़ार तो हम सोचे अपने मार्केट में और सस्ता मिलेगा इसके लिए हम वहाँ पर लिए नहीं और वहाँ पर रालको का टायर था उसमें और सीट ऊट भी सब अच्छी क्वालिटी की थी घंटी ऊंटी एकदम बढ़िया थी बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रांड वहाँ पर दिखा रहे थे तो ठीक है यही रेट ही आपका कुछ मुझे ज़्यादा लग रहा है अच्छा ठीक है तो हमारा बच्चा अब आता है तो हम लिवा के आपके दुकान पर आते हैं थोड़ा रियायत कर देना हमको हाँ क्योंकि हम आपके अच्छे हैं अच्छे रियायत करेंगे तो हमारे बड़े बेटे को भी साइकल चाहिए फिर भी हम आपको क्या चलिए मुझे दो साइकल चाहिए एक अभी चाहिए एक दो तीन महीने बाद चाहिए और कुछ रखती हैं साइकल के अलावा ठीक है बड़ी साइकल का ज़्यादा पैसा लगेगा ठीक है नमस्ते मैडम